कि छै जब हम छओ सालके रहिए तभिएसे हम पढ़ै लागलहुँ तभिएसे पढ़ै छिए आओर दौड़ैके भी प्रैक्टिस करै छी तऽ पढ़ैसे पहिले जादा भोजन जेना हल्का भोजन करि लै छी आओर दौड़ैसे भी पहिले हल्का ही भोजन दौड़ै तऽ भुखले पेट छी तऽ ओकरबाद भोजन करै छी तऽ अच्छा अच्छा स्वस्थ भोजन करै छी हरेक चीजके धोइके आरामसे तब भोजन करै छी जाहिसे कोइ दिक्कत नहि हुए तऽ सुबहमे तऽ नश्ताके टाइममे केला खै लै छी दूध पी लै छी सेब खै लै छी फेर के भोजनके समय तऽ चावल बनि जाइए चावल दाल सबजी बनि जाइए तऽ खै लै छी तऽ अच्छा अच्छा चीज खाइ छी तऽ वएह आओर अच्छासे पढ़ै छी बढ़िआँसे पढ़ै छी स्वस्थ भोजन खाइ छी आओर स्वस्थ शरीर राखै छी आओर अच्छासे मोन लगैके पढ़ै छी तऽ पढ़ैमे भी मोन लागै छै हल्का भोजन करैसे नहि ओतना जादा दिक्कत दै छै हल्का भोजन करलहुँ आओर आरामसे पढ़ि सकै छी आओर पढ़ैत रहै छिए आरामसे सबदिन पढ़ै छी दुइ दुइ घण्टा तीन तीन घण्टा पढ़ैत रहै छी फेर आरामसे सुति सो भी जाइ छिए किछु दिक्कत नहि रहै छै आओर तीन भोजन समय समयपर भोजन करि लै छी जाहिसे शरीरके कोइ दिक्कत नहि हुए सुबहमे भेल दुपहर भेल शाम भेल तीनो टाइम समयपर भोजन करै छी आओर अच्छासे सन्तुलित बनै सन्तुलन भोजन करै छी आओर शरीरके स्वस्थ राखै छी आओर समय समयपर सुबहमे भी नीन्द सुतिके जागैके बाद आरामसे दौड़ै छी फेर दौड़िके आबै छी ताहिपरसे केला खा लै छिए दूध पी लै छिए फेर ओकरबाद आरामसे पढ़ै ले चलि जाइ छी पढ़िके आबै छी फेर खाना बनल रहैए खाना खा लै छी फेर आरामसे किछु देर आराम कै लै छी फेर पढ़ै छी फेर शामके टाइम भी आरामसे पढ़ै ले जाइ छी पढ़िके आबै छी फेर दौड़े चलि जाइ छी दौड़िके आबै छी फिर फेर अपन आरामसे नाश्ता कै के फेर आरामसे पढ़िके सुति जाइ छी तऽ अच्छासे पढ़ैके अच्छासे हरेक चीजके सुविधासे बढ़िआँसे स्वच्छ भोजन करै छी स्वच्छ फल लानै छी मार्केटसे किनिके आओर ओकरा धोके अच्छासे पानिमे कसिके तब आरामसे खाइ छी कोइ दिक्कत नहि आओर सुबह शाम दुनू टाइम शाममे भी केला खै लै छी सेब खै लै छी आरामसे कोइ दिक्कत नहि होइ छै फेर दूध पी लै छी सुबह शाम दुन्नू टाइम अच्छासे तऽ कोइ दिक्कत नहि शरीरके सन्तुलन बनै रहै बनल रहै छै आओर आरामसे पढ़ैमे भी मोन लागै छै आओर दौड़ैमे भी मोन लागै छै तऽ बच्चासे ही आदत बनेने अएलिए यऽ अभीतक अइसने करि रहल छी आओर अच्छासे दौड़ै छी भी पढ़ै छी अभीतक अभीतक पढ़िते छी आओर दौड़ भी रहल छी तऽ कोइ दिक्कतवाली बात नहि छै आरामसे दौड़ै छी सबदिन आओर दौड़ते रहै ले चाहै छी आओर पढ़िते रहैके भी चाहै छी अच्छा अच्छा भोजन सबदिन करै छी समय समयपर भोजन करि लै छी दुइ हल्का हल्का भोजन भी ओतना जादा नहि करै छी हल्का भोजन करै छी कि शरीरके कन्ट्रोलमे रहै अच्छा रहै तऽ अच्छासे भोजन करि लै छी आरामसे खै पी लै छी फेर आरामसे पढ़ै छी दौड़ै छी कोइ दिक्कतके बात नहि छै आओर आरामसे आराम भी कै लै छी दिनमे मोन होइए तऽ दुइ घण्टा सुति भी रहै छिए कोनो दिक्कतवाली बात नहि यऽ